आमतौर पर घर पर रसना रसने का पैकेट आता है उससे रसना बनाते हैं इसके अलावा नीम्बू पानी नीम्बू को निचोड़ कर पानी में मिला कर उसमें शक्कर एवम् काला नमक मिलाने से नीम्बू पानी तैयार होता है हम आम का पन्ना भी बनाते हैं आम के पन्ने में आपको केवल कच्चे आम को लेकर उसे उबालना होता है उसका रस निकाल कर आउ गुड़ या शक्कर डाल कर और काला नमक डाल कर आम का पन्ना तैयार होता है आजकल जो मार्केट में मोइतो मिलता है तो इस मोइतो को बनाने का प्रयास भी हम घर पर करते हें जिसमें पुदीना एवम् मिंट का उपयोग किया जाता है आमतौर पर क्या होता है कि जो पेय पदार्थ होते हैं तो इसके अलावा हम कई बार सूप तैयार करते हैं टमाटर जब सस्ते होते हैं तो हम टमाटर का सूप तैयार करते हैं हॉट एन चाउ छूप बनाते हैं तो यह सारी चीजें पेय पदार्थ के रूप में हम तैयार करते हैं और बनाते अपने घरों में